नंगौ बेखौ नुनो मोननाय जायो जोंहा गोबां सुबुंफोरा

आबाद मावनायखौ जोङो सायख'वा नाथाय सायख'वाब्लाबो जोंहा सा साज्राङै मावनो लुबैयो मावो मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला आबादानो मानसिनि गुबै गुबै राहालामाबो होननानै जों बुंना लाजायो मानो होनोब्ला आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोंहा सासे सार्भिस हल्दार बायदि सार्भिस हल्दारनिख्रुइ जों गोबां खामायनो हायो नाथाय जोंहा बेखौ आबाद मावनायखौ सायख'वालासिनो जोंहा खायसेया मोजां नङा होननानै जोंहा गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनानै जोंहा मावनायफोरखौ नुनो मोनो बेनि सायाव जोङो सानो दि आथिखाल मुगायाव जोंहा आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो मानो होनोब्ला जोंनिया आबाद मावाब्लानो जों मोननो हाया साख्रि बाख्रिफोरखौ जों फरायब्लाबो मोननो थांला दानि बे जुजिलायनाय मुगायाव जोंहा जान साधारन फरायनानैबो जोंहा साख्रि मोननाया गोब्राब सिगांनि समाव जोंहा साख्रि बाख्रिफोरखौ न'निफ्राय हमना लांनानै जोंहा साख्रि बाख्रियाव जइन जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोंहा गोबां गिदिर गिदिर फरायबाबो साख्रि मोना बेनिखायनो जोंहा गोनांथिया बेनोदि जोंहा आबाद मावनाय गेजेरजों जोङो गोनांथिफोरखौ आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंहा न'खरखौ जिउ राहा दानायाव जिउ राहा दानायाव जोंहा गोबां हेफाजाब होयो आबादानो जोंनि आथिखाल मुगायाव बांसिन गोनांथि जानानै फैबाय आबाद मावाब्लानो जोंहा मोनजायि बायदि जानानै फैबाय जोंनि गासै बस्तुफोरानो जोंहा माल मुवा बेसादफोरा जोंहा दाम जालांदों गायनाय फुनायफोरा जोंहा मावनाय दांनायफ्रा खम जालांदों दिहुननायफोरा खम जालांदों बेनिखायनो जोंहा मावनानै जोंहा आबादा मावनानै जोङो प्रडाक्ट दिहुननानै जोङो साप्लाय खालामोब्ला जोंहा जोंनि बे थांना थानाय लामायाव गोबां राहा होगोन आं बेखौ मिजिंथियो दानि मुगायाव ओरैबायदि जालांबाय जोंहा हा हुफोरा हा हुफोरा जोंहा गोबां बिदिनो आबाद मावनायनि गेजेरजों माखासे जोंनि सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय जानाय लोंनाय बेबायदि आबादफोरा जोंहा खमायलांबाय हाफोरा खायसेनिया जोंहा गोरान खायसेना जोंहा गिसि बेनि जाहोनाव जोंहा आबादफोरखौ मावो खायसेना हायो खायसेना हाया बेनिखायनो जोंहा जोंनि बे आबाद मावनायफोराबो खायसेनिया खम जालाङो खम जालांदों मा मैगं थाइगंनि दामआ बारा जालांदों बेनिखायनो जों दायो गोसो होनोगोनां दि जोंनि बे दानि सोलिबाय थानाय मुगायाव जोङो आबादखौ जोङो गुबै गुदि हमना लानांगोन बेनि गेजेरजोंनो जों आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि गावनि न'खर दैदेननायाव जोंहा जिउ दैदेननायाव जिउ राहा दानायाव मदद खालामगोन

मावाब्लानो जों मोनजायि बायदि जालांबाय दायो हाजिरा हुजिरा मावनानै मानसिफ्रा गोदोनि दिनाव गोबां हाजिरा मुजिरा मावनानै जायोमोन आबाद मावामोन नाथाय दानि बे मुगाया हाजिरा हुजिरा मावनायजों जाला जोंहा आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोंहा जोंनि थांना थानाय लामाफोरखौ जोङो दिहुननो हागोन होननानै आं मिथिना मोनो जोंनि बे ओनसोलावबो जोङो दायो बेफोरबायदि आबाद मावनायनि बिथिङाव जोंबो जुजिगासिनो दङ जोंबो सासे आबादारि जानो जोंबो लुबैयो